پورے دن میں ہمیں پانی کی ہی ضرورت پڑتی ہے پانی کے بنا تو سارا کام ادھورا ہے پانی کے بنا انسان جی بھی نہیں سکتا صبح اٹھتو کے ساتھ واش روم کے سمے پانی چاہیے منہ دھونے کے لیے پانی چاہیے نہانے کے لیے پانی چاہیے پانی بہت ضروری چیز ہے پانی کو استعمال کھانے میں بھی ہوتا ہے اور کپڑوں بھی ہم پانی سے ہی دھوتے ہیں دن میں کئی بار تو پانی پیتے ہیں شریر کو سواستھ رکھنے کے لیے جتنا ضروری کھانا ہوتا ہے اتنا ضروری صاف پانی پینا ہوتا ہے ہمارے شریر میں پینسٹھ سے ستر پرتیشت پانی ہوتا ہے پانی ہمارے شریر کی مول بھوت ضرورت نہیں بلکہ شریر میں انرجی بنائے رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے پانی کم ہوجانے پر لوگ ڈائی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور کمزور بھی ہو جاتے ہیں پانی کے بنا جیون سمبھو نہیں ہے یان یہاں تک کہ الیکٹریسٹی بھی پانی سے ہی بنتی ہے